سلائی تو ویسے میں بہت اچھی جانتی ہوں اور سلائی اپنے ہاتھ سے سلنا اپنے ہاتھ سے پہنتی ہوں سل سل کر کے تو اس ایک مشکل کام سے یہ میرے سامنے آیا جیسے کہ سوٹر بننا بنانا تو شوٹر ایک بہت اچھا بن بھی لیتی ہوں اور بن کر کے اپنے سے پہن تیار کر کے سل پہنتی بھی ہوں اور بچوں کو بھی پہناتی ہوں اور ایک ایسا ڈیزائن میرے سامنے آیا جو مجھے دماغ سے باہر تھا بالکل سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیسے کیا کرے پھر میں نے اس کے کیا کہتے ہیں یوٹوب کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے تب پھر اس کو سرچ کیا سرچ کر کے وہ ڈیزائن کو دیکھا سمجھا پھر اس کو میں نے پھر بنانا شروع کیا اور بنایا تو ماشاء اللہ بہت اچھا سا ڈیزائن بن گیا بن کے تیار ہو گیا اور اس کو میں نے پھر بنا بن کر کے پھر اپنا تیار کیا تیار کر کے پھر وہ مشکل میرا لیے بہت ہلکا لگا آسان لگ گیا تو اس یہ ہے میرا مشکل